جی وعلیکم السلام جی ہاں ہم آٹو والے بھیا بات کر رہے ہیں آپ کو کوئی کام ہے جی جی آ رہی ہے لیکن تھورا تھوڑا کٹ رہی ہے ابھی جی بولیے آپ جی جی ہاں ہم چھوڑ سکتے ہیں لیکن ابھی ہم ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں تو پندرہ بیس منٹ لگ سکتے ہیں آپ کے گھر تک آنے میں اچھا جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ہم کو اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہم جلدی آ جائیں آپ کے گھر اچھا جی جی ہم پوری کوشش کریں گے آپ کے گھر جلدی آئیں جی تقریباً ڈیڑھ گھنٹے لگ سکتے ہیں کیوںکہ کافی فاصلہ بہت ہے جی دو سو روپئے لگیں گے

نہیں نہیں سب کا ملا کے آپ کا اگر کوئی سامان وغیرہ بھی ہوگا تو وہ بھی اسی میں ہے سب چلے جائے گا جی جی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی کوئی مسئلہ نہیں نہیں نہیں کم نہیں ہوگا تو آپ جانتے ہی ہیں مہنگائی کا زمانہ کتنا ہے جو کتنے مہنگے ملتے ہیں جی جی ٹھیک ہے جی جی اے سی والا رکشے کہاں آتے ہیں آج کل ایسے ہی رہتے ہیں سب جی ٹھیک ہے میں آپ کے گھر پہنچوں گا پندرہ بیس منٹ میں ٹھیک ہے آپ تھوڑا انتظار کر لیجیے گا ٹھیک ہے چلیے السلام وعلیکم